शाळेंनी अभ्यासा क्रमां भायर खुबशों कार्यावळी जातात जशे की कथामाळेच्यो कार्यावळी जातात देशभक्ती पर गीत गायनाच्यो सर्ती जातात विज्ञानाशी संबनधीत प्रकल्प केले वतात हस्तकलेच्यो कार्यावळी जातात रस्तो नाट्य जाता वकृत्व सर्ती जातात हाज्या शिवाय क्रिडा मेळावे जातात ज्या जाग्यार खुबश्यों शाळा एकठांय येवन शाळां मदीं सर्ती घेतल्यो वतात आनी सर्ती जाल्या उपरांत तांकां इनामां म्हणून व्हडल्या लेखकांची पुस्तकां भेट दिली वतात